मध्य प्रदेश में घूमने के लिए बहुत सी जगह है जैसे कि तवा रिसोर्ट कान्हा रिसोर्ट और भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर हम जा कर के अपनी वाइल्डलाइफ़ का आनंद ले सकते हैं जहाँ पर हमें शेर चीते मिल सकते हैं और हम वहाँ पर रिसोर्ट पर जा कर के रुकते हैं एक रात रुकने के बाद में हम वहाँ पर देखते हैं कि कैसा लग रहा है माहौल कैसा है और वहाँ पर रिसोर्ट महंगे सस्ते सब किसम के होते हैं सब सब टाइप के लोग जाते हैं रिसोर्ट में और वहाँ पर बजट के हिसाब से रहना पसंद करते हैं जैसे कई रिसोर्ट तो बहुत ही महंगे हैं जहाँ पर हमें बड़े आवभगत की जाती है और हमारा मान सम्मान किया जाता है हमारे रहने खाने पीने की सब सुविधाएँ जैसे शादि ब्याह में होती हैं वैसी होती हैं और कई रिसोर्ट है जो सिर्फ़ हम रुकने के लिए देखते हैं जहाँ पर हमें कम पैसा ख़र्च करना पड़ता है और हम जंगल का आनंद ले सकते हैं और वहाँ पर रिसोर्ट में हमें काफ़ी सारी सुविधाएँ होती है जो महंगे महंगे रिसोर्ट होते हैं वहाँ पर हमें सुविधाएँ तो बहुत मिलती हैं लेकिन उतना ही पैसा भी ख़र्च होता है और अगर हम काफ़ी लोगों के साथ जा रहे हैं तो हमें काफ़ी पैसा ख़र्च करना पड़ता है कई बार वो हमारे बजट के ऊपर चला जाता है इसी लिए हम देखते हैं कि कहीं अगर रिसोर्ट में जा रहे हैं तो थोड़ा सा सस्ता हो ताकि हमें दोबारा आने जाने में परेशानी ना हो